आङो फिथा बर'फोराथ' फिथाखौ आगोलाव माइरंखौ सोमो सोमनानै दसे गोबावैनो दोननानै ओमफ्राय बेखौ अन सौवो अन सौनानै दाना अन सौखांनानै जेनेबा संग्राय सान्द्रि सुजोबबाय सुजोबनानै उनावहाय फोरानस्रांजोबनानै ओमफ्राय अनखौ सौबाय सौखांना अन सौखांनायनि गेजेराव सिबिं देबाय सिबिं देनायनि उनाव सिबिं देनायनि उनाव सिनि सिनि थिनि सिनिखौ सिबिंजों लगायबाय लगायनानै दाना अर जरायनानै नों थिंख्लिआव दै गुदुं दै गुदुं ग्लाब ग्लाब खालामबाय ओमफ्राय बे फिथाखौ हमबाय आरो हमनानै सिबिं होबाय फिथायाव जेनेबा खथायाव मोनसे खुरै लानानै दै गुदुंखौ ग्लाब ग्लाब फुदुंनानै थिंख्लिआव ओमफ्राय दैखौ ग्लाब ग्लाब फुदुंनानै नालेंखरखौ नालेंखरलायनो नालेंखरबो होजायो खिन्तु खिन्तु सिबिंआव सिनि होनानै नालेंखरबो होजाबाय ओमफ्राय दाना सिबिं फिथाखौ फिथा बानायबाय दै गुदुं थिंख्लिआव होबाय होनानै सिबिंखौ आराम आगोलाव अन होदो होनानै आरो थाखोसे होलायबाय आरो सिनिजों सिबिंजों होलायबाय आरो बिनिफ्राय आरो थाखोसे होबावनानै आरो सिबिंजों सिबिं आरो सिनि होनानै बेखौ फिथा दै गुदुंआव होबाय होनानै फिथाखौ बानायबाय आरो